تیراکی میں نے اسی لیے چنی باقی سب ورزشوں میں چوں کہ تیراکی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ شریر کے سبھی حصوں کو ورزش پہنچاتا ہے تیراکی کرتے وقت سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہر تھوڑے وقفے پہ سانس لینا ہوتا ہے ہمارا دھیان تیراکی کرنے کے وقت صرف سانس لینے کے اوپر رہتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں آنے والے سارے خیال رک سے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا احساس ہوتا ہے روز ایک گھنٹے میں تیراکی کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے لنگس کو ورجش ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ میرے دل و دماغ کو سکون پہنچتا ہے